औ माबायाव थाङो सेरफांगुरि

भारा ओहो आच्चा आच्चा सोलाबगोन खोमा आच्चा अ अ आच्चा भाराया माबासिम बङाइगावसिम रिजार्भ ब्ला रिजार्भ ब्ला बिदिनो माबाफोर लागोन पासस'सो लागोन

बिदिनो पासस'सो लागोन औ औ कम खालामनाया रायज्लायनायनि गेजेरजों जागोन बे एसेफोर

दा सालायथ'आखै

दिनै माबा सेरफांगुरि आच्चा आच्चा आच्चा